मैंने किसी वर्कसॉप में खाना बनाना या किसी कक्षा में शामिल नहीं हुई मैं खाना बनाना अपनी माँ से सीखी हूँ अपने घर में जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं अपनी माँ के पास बैठी रहती थी तो देखती थी कि मम्मा किस तरीके से खाना बनाती है तो मैं सिर्फ़ देखा और जब मुझे कभी मौका मिलता था खाना बनाने का तो मैं टाइम में खाना बनाई तो धीरे धीरे धीरे ऐसा बनाते बनाते बनाते मैं खाना में बहुत अच्छे से परिपूर्ण हो गई और यदि मुझे अभी और मौका मिले कभी कि और अच्छे अच्छे तरीके से मैं पकवान बनाऊं बनाने का स मुझे सीखने का मौका मिले तो मैं और सीखूंगी इनका नाम तो मुझे मुझे नहीं पता कि और और क्या क्या क्या क्या पकवान होते हैं लेकिन हमारे हम लोग के उसमें जो जो पकवान बनते हैं वो तो मैं मुझे सब पता है लेकिन जो शहरी स्टाइल है उसमें अलग अलग प्रकार के पकवान होते हैं वो यदि मुझे कोई बताए और सीखने के लिए बोले तो मैं ज़रूर सीखूंगी